म्हाका वाचनाची खूब आवड आसा आनी त्या त्या ताकाच लागून हांव पुस्तकां खूब विकतीं घेतां हांव पुस्तकां म्हापश्यां घेतां म्हापश्यां खूब बूक स्टोर आसात तशेच पणजेय खूब बूक स्टोर आसात केन्ना केन्नाय हांव पुस्तकां ऑनलायनूय मागयतां ऑनलायन मागयल्ल्या कारणान तीं सवायूय मेळटात आनी घर बशिल्ले कडेन हाडून दिल्ले मेळटात पुस्तकां पयलीं मुंबय पुस्तकां कमी दराचीं आनी पयलीं वापरिल्लीं सगळे कडेन मेळटालीं तशींच आतां गोंया मेळपाक लागल्यांत गोंयां हांगा म्हापश्यां प्रिती बोजन कक्ष आसा थंय किलांनी पुस्तकां सवाय भितर मेळटा थंय गेल्यार तुमकां वेगळ्या वेगळ्या लेखकांचीं बरीं बरीं पुस्तकां सवाय भितर मेळटात